دلہی میں ایسی بہت ساری یونیورسٹیز ہیں جو تحقیقی یا اختراعی شعبوں پر كام كرتی ہیں مثلاً جامعہ ملیہ جواہر لعل نہرو یونیورسٹی اسی طرح سے جامعہ ہمدرد یونیورسٹی یہ تمام یونیورسٹیز ایسی ہیں جو ان تحقیقی اور اختراعی شعبوں پر كام كرتی ہیں ان موضوعات پر كام كرتی ہیں لیكن خاص طور پر جس یونیورسٹی نے اس موضوع پر اچھا خاصا كام كیا ہے ان میں دلہی ٹیکنالوجی ٹیكنالوجکل یونیورسٹی ہے جس نے اختراعی اور تحقیقی موضوع پر ان شعبوں پر خاص طور پر اور اچھا خاصا كام كیا ہے